हैलो नमस्ते मैडम जी मैम ऑन डोर से बात कर रहे हैं आप मैडम मुझे आपके यहाँ से केला और अंगूर ख़रीदना था तो आप के यहाँ पर मिल जाएगा मैम मैडम काला अंगूर चाहिए था मुझे और केले में मैडम ज़्यादा पके हुए हैं या थोड़े कच्चे मिलेंगे तो ये कय इनका क्या भाव है मैडम केला और अंगूर का जी अच्छा और अंगूर का मैडम अच्छा मैडम तो आप तो थोड़ा ज़्यादा बता रही हैं मैडम थोड़ा कम कर दीजिए तओ तो मैडम ये तो भाव तो ऊपर नीचे होते रहता है ना हाँ तो ठीक है मैम आप क्योंकि मुझे ये पूरे नौ दिन चाहिए था मैडम इसलिए मैं बोली थी थोड़ा आप कम कर दीजिए तो अच्छा रहेगा जी जी अच्छा ठीक है मैडम तो आप हमारे घर पर भिजवा सकते हैं मैडम या मैं किसी को भेजूँ

जी मैम मुझे ये पूरे नौ दिन तक चाहिए थे तो मैं आपको पूरा एक साथ बाद में इसका पेमेंट करूँ या फिर मैं अभी कुछ एडवांस पेमेंट कर दूँ आपको जी मैम जी जी आपके यहाँ से जो छोड़ने आएगा मैडम मैं उसको पेमेंट कर दूँगी मैम जी मैम मुझे आपको जी मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप पर भेजती हूँ मैडम ठीक है मैम धन्यवाद